हाणे हिन में पुछियो वियो आहे कहिड़ी तकनीकी उत्पा उत्पाद या शेवा ऐं भविष्य जे विकास ऐं सफलता लाइ सभिनि खां अधिक संभावना आहे हाणे नईं ऊर्जा जे सोलर सिस्टम वग़ैरह ॾाढो ज़रूरी थी पियो आहे छोकी हुन सां असां जेकी पार पाणी जी समस्या बि थिए भई पाणी बचाओ पाण बचंदो जंहिंसां लाइट थी थिए हाणे सोला जे सनरेज़ जे थ्रू सोलर सिस्टम लॻाइनि ऐं लाइट में बचत थी आहे ऐं त उहो बि ॾाढी ज़रूरी आ अॻे हली ऐं जीअं थ्रीडी पेंटिंग जंहिंमें भई कंप्यूटर में असां टाइप कयूं या टैक्नोलॉजी जे हिसाब सां कुझु बि अगरि कंप्यूटर में विझूं त थो प्रोसेस थी करे फिज़िकल ऑपजेक्ट असांजो खे ठही थो मिले जीअं असां कपिड़े बारे में विझूं था त हू प्रिंट थी अचे थो डिज़ाइनियूं सहुली प्रिंट थी अचनि थियूं ऐं डिजिटल ट्र्स्ट बि ॾाढो ज़रूरी आहे सेफ्टी जीअं माण्हुनि जी सेफ्टी बि असांजो जीअं पियो आहे कुझु बि असांजे फाइनेंस जिते पियो आहे त उहो क्लाइंट में चाहे बैंक लाइ सभिनि लाइ ज़रूरी आहे त टई शयूं ज़रूरी आहिनि विकास लाइ ऐं जीअं आहे ज़रूरी त सभु शयूं जीअं हथ जी पंज आङणियूं ज़रूरी आहिनि त हुन सभु तकनीकियूं बि ज़रूरी आहिनि सभु मिली करे हलंदासीं त ज़रूर तरक़ी कंदासीं